جی ہاں میرے پاس ایک پسندیدہ كلاسک كتاب ہے اور وہ ہاڈ كاپی میں ہے اور میں نے اسے جماعتِ اسلامی سے خریدا ہے اور یہ كتاب بہت ہی عمدہ كتاب ہے بلكہ مولانا مودودی كی جو كتابیں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل كی ہیں ان میں ایک كتاب بےپردہ ہے جو انہوں نے تالیف كی ہے اور بہت عمدہ طریقے سے اس میں مغربی تہذیبوں كا رد كیا ہے اور ان كا یہ لٹریچر اور یہ تالیف مغریبی ممالک كو بہت متاثر كیا ہے اور ان كو زبردست چوٹ پہنچائی ہے یہ كتاب بہت عمدہ كتاب ہے انہوں نے زمانۂ جاہلیت كے بھی خواتین كے ساتھ جو بےپردگی اور ان كے ساتھ ظلم ہوتا تھا ان كو بھی اس كتاب میں موازنہ كر كے رد كیا ہے یہ كتاب بہت عمدہ ہیں